ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा व्यवस्थाके बेहतर बनाबै खातिर सरकार बहुत किछु करले छलै जेना कारण कहल जाइ तऽ हमरा आरके बहुत ई भेल जेकि बैठल बैठल सभटा घरमे बैठल रहलिऐ आब सरकार ई करलिऐ कि सभ शिक्षा सभके विकासके निवारण लेलकै हँ ओ वजहसँ पूरा शहर ई ग्रामीणमे जे छै ने पूरा व्यवस्था आजकल ठीक भए गेल छै मास्टरो सभके ठीक ठाक भए रहल छै जाहिसँ पूरा ई व्यवस्था छै एकदम मस्त चलि रहल छै ने मास्टरो सभ आब अच्छा अच्छासँ ठीक ठाक पढ़बै छै ने जाहिसँ पूरा नीति जे छै ने पूरा अच्छा चलि रहल छै आब सभ बच्चा सभ पढ़ै लऽ जाए रहल छै आब अकर घर परिवार वला सोचै छै जे कि हमर बेटा आब अच्छासँ पढ़तै एना तऽ ठीक रहतै आब हम कहल जाइ तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे व्यवस्था सरकारके मुताबली कहल जाइ तऽ अच्छा भेल छै ई वजहसँ ग्रामीण इलाकामे बहुत सारा प्रगति भेल छै जेनाकि आजकल सड़क वऽ शिक्षा क्षेत्र बढ़ बढ़ै छै पूरा सड़क अच्छासँ बनि रहल छै ने जाहिसँ बच्चाके जे जाइ अबैमे ई दूरी नहि होइत छै ने आओर हर गाँवमे हर ई मे इलाकामे जे छै ने दू तीनगो इसकुल बनि रहल छै जहिसँ हर चीजकेँ व्यवस्था चलि रहल छै ठीक ढङ्गसँ आब बोलऽ जाइ तऽ आब हर जगह हर इलाकामे आब सरकार जे छै ने पूरा व्यवस्था निस्तिर बना रहल छै जहिसँ आब बच्चा सभके ई अच्छासे शिक्षा मिल रहल छै ने आब सरकार उपाय छै कि